اسکولوں میں میرا پسندیدہ مضمون ریاضی تھا اور وہ اس لیے کہ چونکہ ریاضی کے سبجیکٹ میں کبھی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور ریاضی میں اصل میں فارمولاز جو تھے انہیں ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں اور ان فارمولوں کو امپلیمنٹ کر کے ہم آسانی کے ساتھ میں ایگزام دے سکتے ہیں اور ایگزام پاس کر سکتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی بہت زیادہ کوئی خاص محنت کی ضرورت درکار نہیں تھی اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ریاضی کا جو پرچہ ہوتا تھا وہ میرا سب سے فیوریٹ اور سب سے پسندیدہ مضمون تھا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بلکہ فارمولاز کو اور تھوڑی سی ایکسرسائز اور پریکٹس وغیرہ کے ذریعے ہم آسانی سے ایگزام دے سکتے تھے اس لیے وہ تھا اور سب سے مشکل جو مجھے مضمون لگتا تھا وہ لگتا تھا انگلش اور وہ سارے مضامین جن میں ہمیں کافی محنت کرنی پڑتی تھی کوشچن آنسر یاد کرنے ہوتے تھے اور پھر اس کو جو چاہو جا کے وہاں پہ لکھنا ہوتا تھا خالی جگہیں ہیں ملان ملان یہ ساری چیزیں میرے میرے کو تھوڑا پریشان کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے نمبرات بھی ریاضی میں اچھے آتے تھے بہ نسبت دوسرے مضامین کے اور ان میں اسکول کے جو خوشگوار یادیں ہیں ان میں سے بہت ساری یادیں ہوتی ہیں انسان کی مگر اس میں میری سب سے اچھی یاد اچھی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں جو میموری میں نے کریئیٹ کی وہ یہ کہ میرا فیئرویل کی جو پارٹی تھی وہ بہت شاندار تھی اور میرا سب سے ابھی تک کا سب سے زیادہ جو ہے جسے میں مس کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے اسکول کے فیئرویل کے دن اور جو لاسٹ بولے تو جو ٹویلتھ کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ کافی اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتا ہے تو ان ساری چیزوں کو میں ابھی بھی بہت مس کرتا ہوں اور وہ میرے خوش خوشگوار دن تھے خوشگوار یادیں ہیں وہ میرے ٹویلتھ کے دنوں کے